ओह् मानसर जाई सकदा सनूनीसर जाई सकदा ओह् पत्नीटाप जाई सकदा सनासर जाई सकदा बाबा भैड़ जाई सकदा जेह्ड़ियां इत्थै अच्छियां जगह् न घूमने आह्लियां जित्थे जाइयै तुस इक ते देवते दे दर्शन बी करी सकदे दुए तुस उत्थै जाइयै घूमी बी सकदे इं'दी बड़ी अच्छी खासियत ऐ जियां बाबा मानसर होई गेआ ते बावा मानसर जेह्ड़ा बिश्णु दा ओह् ऐ उद्धर जादा मान्यता ओह्दी ऐ ओस मंदर दी गै ऐ जित्थे जाइयै लोक पुत्तरे दी मांग बी करदे उ'नेंगी मिलदे बी हैन फिर जाइयै उनी बाल बी उनेंगी दिंदे जाइयै उत्थे बड़ी अच्छी घूमने आह्ली जगह् ऐ सबतों बड्डी गल्ल ऐ उद्धर इक बड़ी बड्डी झील ऐ जेह्दे बिच्च तुस जाइयै मच्छियें गी आटा बी खलाई सकदे ओह् उत्थे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ां जेह्ड़ियां तुसें दिक्खनियां उत्थें होर ते होर तुसें इक पंक्षीघर बी लब्भी जाना थोह्ड़ा दिक्खने आस्तै काफी ज्यादा तुस जो बी दिक्खना होगा तुसेंगी इक अच्छी सुविधा इक थ्होई जानी जेह्ड़ा तुस दिक्खना चांह्दे जेह्ड़े बाह्र दे लोक कोई बी आन इत्थै अच्छी जगह् उं'दे आस्तै घूमने आस्तै इत्थें एह् मानत बोह्त बी ज्यादा ऐ तुस एह् गल्ल नीं ऐ कि तुस उच्ची चीज़ दी मानत रक्खगे तुसेंगी पूरी नीं होग उत्थै ओह् बोह्त सकैत ऐ उस मंदर दी उ'यै मंदर जेह्ड़ा सनूनीसर च बोलेआ जंदा कि जेह्ड़ा एह् ऐ मानसर दा पानी जेह्ड़ा तलाब ऐ उ'यै उन्नै अर्जुन ने उस्स बेल्लै तीर मारियै ते सनूनीसर उयै पानी निकला दा पर बोलदे कि इस पानी दी कोई गैह्राई नेईं ऐ अज्ज तक जिन्नां बी एह्दे उप्पर कुछ बी कारवाई होई अज्ज तक इस पानी दा कोई पता नी चलेआ कि एह् आया कुत्थुंआं एह् कुत्थै जा'रदा होर किन्ना गैह्रा ऐ एह्दी कोई खोज़ नेईं करी सकेआ होर एह्दे बिच्च जिन्नियां बी कोई तुस घूमने आस्तै जाह्गे अगर किश्ती उप्पर बी चढ़गे ते तुस इसी रूआर पार नीं करी सकदे एह् वैसे बी कुल देवता बी मन्नेआ गेदा एह् इत्थें डोगरें दा मैक्सिमम दा जिन्ने बी इत्थे डोगरे न उंदा कुल देवता ऐ जेह्ड़े ब्याह् तू बाद इत्थै जाइयै परदक्खनां करदे होंदे न क्योंकि उंदी मानत ऐ कि उं'दा कुलदेव ऐ ओह् पूजदे ऐं फ्ही उनें इत्थै औना पौंदा ते ऐसा मानत ऐ कि इत्थै जाने बगैर कुछ नेईं होई सकदा होर बड़ी अच्छी गल्ल ऐ केह् साढ़ा एह् कुल देवता ऐ होर माता बैश्णो जेह्ड़ी ऐ जिसी अद्धकुआरी तुस माता बी आखदे ओ ओह् प्हाड़ै बिच्च जेह्ड़ी कटरै रौंह्दी ऐ ओह्दी बी काफी मानत ऐ जेह्ड़े नवराते बिच्च हून नुहाड़ी बड़ी ज्यादा जात्तरा चलदी ऐ होर जात्तरै बिच्च जित्थें तुस दिक्खो कि हजारें स्हाब जात्तरू चलदे न इस माता दी एह् बड़ी बड्डी एह् मानता ऐ जिस बेल्लै भैरो कन्नै जुद्ध लग्गेआ हा उस बेल्लै माता ने इत्थे नौ म्हीने तपस्या कीती दी ऐ गुफा बिच्च जेह्ड़ी अज्ज थोह्ड़ी बंद रौंह्दी ऐ पर ठण्ड टाइम नवंबर टाइम बिच्च खुलदी ऐ ओह् उस बेल्लै तुस जाइयै उद्धर दर्शन करी सकदे ओ ते उत्थें दा जेह्ड़ा मतलब काफी अच्छी चीज़ जाइयै तुस दिक्खी सकदे ओ सकैत ऐ उस माता बिच्च अज्ज बी उद्धर इक लंगर लगदा गुलशन दा जेह्ड़े बड़े मतलब इक भजन न उं'दे माता दे इक भगत मन्ने गेदे हे ओह् अज्ज बी मतलब उद्धर लंगर चलदा तुस जाइयै जाओ ते उद्धर दा प्रशाद बी जरूर तुस खाओ कि ओह् किस स्हाब दा ऐ ओह्दे बाद आई जगह् पत्नीटॉप दी जेह्ड़ी जित्थें लोक बाह्र दे औंदे घूमन आस्तै जित्थें चाहे सोहा होए भाएं होए स्याला लेकिन मौसम इक बराबर रौंह्ना ऐ बड़ी अच्छी जगह् ऐ दिक्खन आस्तै तुस हर इक मतलब उद्धर दियां जेह्ड़ियां चीड़ां ते देआर दे बूहटे जिंदे कन्नै उंदे सबतू जादा रौनक ऐ पैह्ले तुस गेदे लेकिन अज्ज बौह्त ज्यादा मानत ऐ ओह्दे कन्नै गै इक देवस्थान बी आंदा बाब करलाह् जेह्ड़ा उत्थे बी तुस जाई सकदे कन्नै पत्नीटॉप दे आंदा उद्धर बी बड़ी अच्छी जगह् ऐ ओह् बी दिक्खने आह्ली उद्धर दी सकैत ऐ उद्धर बी नाग देवता बिश्णु जी दा ई मंदर ऐ ते तुस उत्थे बी जाइयै इक बार दिक्खी सकदे जेह्ड़े जात्तरू इद्धर जंदे हैन उत्थे बड़ी अच्छी जगह् ऐ दिक्खने आस्तै मन्नने गेदा ऐ कि सत्त बूह्टे उसदे बाह्र न जेह्दी सबतू बड्डी ज्यादा मतलब इ'यै दिक्खने दी उद्धर दी इक शक्ति ऐ कि एह् सत्त बूह्टे इ'यै इसदी इक निशानी ऐ कि इद्धर देवता ऐ जेह्ड़ा ओह् मतलब करलाह् ऐ तुस उद्धर कोई बी मन्नत पर उद्धर कुछ बक्करे बगैरा दिंदे कुछ डोगरें दा रवाज ऐ कि अगर कोई मन्नत जां कुछ बी देना तुस उद्धर बक्करे देई सकदे रेही सनासर दी गल्ल ते सनासर बी कोई तलाऽ एहदे बारे च ते इन्नी जानकारी नेईं ऐ पर ओह् बी अच्छी जगह् ऐ अज्ज दिक्खने जन्ने आं चार चफेरा जेह्ड़ा बड़ा ज्यादा मतलब बूह्टे हैन लग्गे दे लेकिन मझाटै जेह्ड़ा तलाऽ ऐ ओह् बड़ा अच्छा आर्मी एरिया बी ऐ उद्धर तुस जाई सकदे सनासर दे थोह्ड़ा कोई कम से कम तुसें दो इक डेढ़ घैण्टे दे रस्ते उप्पर काली माता दा मंदर आंदा जेह्ड़ा आर्मी एरिया अंदर ओह् बड़ा ई अच्छा मंदर ऐ जेह्दी मन्नत बोह्त ज्यादा ऐ तुस जाइयै उत्थे दर्शन करी सकदे मां काली दा उद्धर ऐ जेह्ड़ी इस बेल्लै साढ़ी आर्मी भ्राऽ दी साढ़ी उद्धर रक्षा बी करदी ऐ होर ओह् उसी मन्नदे हैन होर उद्धर बड़ी अच्छी लोकें दी मन्नत ऐ अगर इक बारी तुस सनासर बी जाओ ते उद्धर बी दिक्खो कि कैसी जगह् ऐ